हां भाई साढ़े इत्थै सारे कट्ठे होइयै डोगरी मनोरंजन करदे सारे आपूं बिच्चें बैठे दे होंदे अपने नच्चा दे बच्चे संतोलिये खेढा दे फ्ही किक्लियां पांदे ते मनोरंजन करदे अपने डोलकियां बी बजांदे असेंगी ते बड़ा प्यारा लग्गदा उ'यै जाइयै अस बी बेही आने अस ओह् कम्म करने जिंदे च सारे जिन्ने बी जीव आए दे सारे बौंह्दे न ते साढ़े चार भ्राऽ जित्थै बैठे दे होन ते उत्थै जाइयै डोगरी गीत सुनने ऐ ते सारें दा मनोरंजन करने आं गीत गान्ने बी है ते सुनने बी ऐ ते डोगरी बिच्च हस्सने बी ऐ बड़ी खुशियें कन्नै हस्सने आं ऐं ते गल्ल एह् ऐ भई अस बड़े खुश होन्ने आं ते साढ़े बच्चे बी अग्गें डोगरी गीत सिक्खा दे ओह् बी गांदे मनोरंजन करदे नच्चदे गीत बी गांदे ते गेमां बी जेह्ड़ियां खेढदे न संतोलिया खेढदे ने किक्लियां पांदे न एह् चीजां जेह्ड़ियां न ते खेढदे न एह् दा गला जेह्ड़ी सारी गै बौह्ने दा ढंग ऐ इस कन्नै इक बनी जंदा ते इक प्यार मोह्ब्बत बड़ी ऐ डोगरें च बड़ी प्यार मोह्ब्बत ऐ जेह्ड़े आपूं बिच्चें बेइयै गीत सनांदे ने भाखां गांदे न ऐं अपने हत्थ इ'यां रक्खियै हत्थ ते भाखां गानियां खुशी कन्नै गांदे न शैल शैल भाखां गांदे न सानूं सना दे न न ते बच्चें गी बी सनांदे ने इ'नेंगी बी सनांदे न भाई एह् भाखां जेह्ड़ियां साढ़ियां डोगरी दियां न भाई ते बड़े खुश होंदे हसदे खेढदे जोरी जोरी गड़ाके मारने हैं भई टी वी मोबाइल ते जां एह् एह् एह् चीजां घट्ट दिखदे ने भाई पैह्ले दिखदे हे अस हून बी अस दिक्खने आं ते जेल्लै डोगरी प्रोग्राम औंदे टी वी बिच्च डी डी नेशनल पर ते ओह् भाई अस बड़ी खुशी नै पूरा परोआर बेही जन्ने डोगरी दे बिच्च जेल्लै ओह् डोगरी डांस दसदे न ते एह् दस्सदे गीत दस्सदे लोक प्रिय गीत दस्सदे ने डोगरी दे बिच्च आहा हा हा बड़ा मजा औंदा साह्नू इत्थै सुनने दा ते इ'न्ने खुश होन्ने अस भाई शुकर ऐ एह् जिन्ने गीत चला दे अस बी सिक्खचै इ'यां अस बी गाच्चै अस अपने बच्चें गी बी गच गोआचै ते एह्दा किश मजा गै होर त ओह् सारे किट्ठे होई जन्ने ते साढ़े चार भ्राऽ होर बी बेही जंदे ते इक्कै जगहा बौह्ने इ'यां मंजियां डाहियां ते ओह्दे पर बेही गे ते ऐन बिलकुल सुननियां सारें गल्लां सुननियां डोगरी दियां ते डोगरी च भाई खबरां बी औंदियां ते ओह् बी सुनी लैन्ने ते बाकी जैदा नेईं ते केह् नां सुनदे अस जैदा अस अपनी गै डोगरी जेह्ड़ी ऐ अपने हस्सना खेढना बौह्ना खड़ौना सारें गीत गाने लोक जेह्ड़े गांदे न गीत ऐं ते इ'न्ने इ'न्ने सौह्ने गीत गाने ते अस इस्स च खुशी मनान्ने आं बाकी जेह्ड़े असें फिरने फुरने बी घट्ट टैम लाने अस अपने बौह्न्ने खडौने ऐं ते बच्चे साढ़े किक्लियां खेढा दे सन्तोलिये खेढा दे ते एह् जेह्ड़ी चीजां न जेह्ड़ियां एह् इक साढ़े आस्तै ते साढ़े बच्चें आस्तै बड़ियां अच्छियां न